میری کمیونٹی میں ایک خوبصورت مقام ہے جسے پہاڑی جھیل کہا جاتا ہے یہ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں سر سبز وادی قدرتی چشمے اور ہلکی پہاڑیاں موجود ہیں اگر یہاں بنیادی سہولیات جیسے صاف راستے رہائش کے لیے کیمپیننگ یا گیسٹ ہاؤس اور مقامی ہنر و ثقافت کو اجاگر کرنے والی دکانیں قائم کی جائے تو یہ مقام سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس سے نہ صرف مقامی معیشت مضبوط ہوگی بلکہ ہماری ثقافت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا